रेड मी नायन फोनाचे फिचर्स मात बरे नात तेजी जी बॅटरी आसा ती बेश्तीच गरम जाता आनी चार्जींग आसा ती रोखडीच डावन जाता आनी तेजे फोटोज जे आमी काडटा पय ते सुद्धा रोखडे अहे ब्लर येता आनी फुट्टा तेजे फिचर्स एक सुद्दां बरें ना कशे